अ सोर बुंदोंमोनलाय अ नंगौ नंगौ होय मारै जानांगौ जाखो बेलाय नों आंनि दखाननिफ्राय लाङाखै खोमा माब्ला लांदोंमोन होत समबारावलाय आं दखानावनो गैयामोन माथो नों माब्ला माब्ला लांफैखो नों सोरनियावबासो लायदोंमोन खोमा आंनावथ' बिदि एक्सपायरि डेट बारनाय बिदि मुवाफोर थाफेरा नों दस्रानावसो लायदों खोमालै जोंलाय बोरै फाननांगौ जाखो दखानदारफोरालाय बेखौलाय खास्टमारफोराथ' लाखाया माथो मिनथिखायो नोंहासो जों दखानाव बेफोरखौ लाखिनायानो जाया जोङो नायनानैसो एसे लाखिखानाय जायोथ' ओहो नों नों मालायनियावसो लायथारदों खोमा दा आंनिफ्राय लायदों होननानै मा फ्रुफ दङ नोंहालाय आंनि मुवा लांदोंबा आंनि बुस्तु लांदोंबाथ' जोंहा बेवहाय स्टाम्प होनाय थाखायो बिदिथ' गैयादां माथो नों सेरथेनो हानांगोन मुवाया आंनि नंगौना नङा बेखौ नायग्रोनांगोन होनबाना औ दे होनबालाय दे औ जागोन दे दे लाना फैलाय आं नायग्रोगोन दे